हाँ बोलिए हाँ नमस्ते हम हाँ पहचान गए बताइए हाँ हाँ हाँ काम कीजिए हो जाएगा ध्यान भी है क्या कहें देखेंगे हाँ नहीं नहीं यह बात हम भी सोच रहे हैं क्योंकि हम भी समझ रहे थे कि यह नहीं जो इतना दिन से काम कर रहे हैं तो वह होना चाहिए आपका परमोसन कुछ होना चाहिए तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अब जहाँ पर लगे हो वहीं पर होना चाहिए नहीं हमको सब सभी पर ध्यान है यह अभी ये नहीं है कि हमको सभी पर ध्यान है आपका काम यदि अच्छा चलता रहे जैसे कि आप काम कर रहें उस हिसाब से यदि क चलता रहा तो आपका ज़रूर है जो प्रमोसन का उपाय किया जाएगा ऐसा नहीं है के ये बात सिर्फ़ आप ही के सोच रहें या किसी और के नहीं सोच रहे हैं हाँ सोच रहे जो आदमी ये बात नहीं है कि हम अपने ख़ुद पर ही सोच रहे हैं आ गए जितना लिए हैं वह सभी के ऊपर सोच रहे कि कैसे किया जाए आप पर ध्यान है आप काम करते रहिए उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको टाइम देखने के बाद आपको कर दिया जाएगा प्रमोसन हम्म हम्म हम्म हम्म नहीं नहीं वो बात है पर एक आपका जो है आप पर ध्यान भी है तब आप जो है जो थोड़ा छुट्टी ऊट्टी मारते हैं ना वह उसपे थोड़ा ध्यान वह उसपे आप थोड़ा ध्यान दीजिए और छुट्टी ऊट्टी थोड़ा कम कीजिए इसी लिए ना तो छुट्टी ऊट्टी पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा ना तो कुछ लगाया जाएगा आपका काम तो वैसे भी ठीक है पर थोड़ा छुट्टी ज़्यादा मार देते हैं आप ठीक ठीक